हाँ मैंने मतलब एक ड्रेस बनाई थी लहंगा और लहंगा और कोटी जिसमें से मतलब उसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि वो बहुत ही डिज़ाइनर तरीक़े से बनाई गई ड्रेस थी मतलब हम काम करते हैं वहाँ पर वहाँ पर वो ड्रेस बनने के लिए आई हुई थी तो वो मैंने ही ख़ुद ने बनाई थी तो जिसे बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत भी हुई उसका सामान मिलने में भी दिक्कत हुई है क्योंकि हम ज़्यादा बड़े शहर में नहीं थे इस वजह से उसका सामान मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई थी तो उसे बनाने में बहुत दिक्कत हुई है सब से मुश्किल चीज़ उसके ऊपर की जो कोटी थी वो तो बहुत ही आसानी से बन गई थी लेकिन जो उसका नीचे का जो नीचे का जो घागरा था लहंगा था वो बनाने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मतलब घेर वाला बनाना था ताकि मतलब कम्फर्टेबल भी हो और ज़्यादा मुश्किल भी नी हो हम मेरी एक फ्रेंड थी उसको उसकी संगीत में पहनना था तो इस लिए मैंने उसको अपने तरीक़े से बनाया था और उसको बनाने के बाद मतलब ऐसा लगा कि मैंने हाँ कुछ बनाया वो उससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई थी तो वो मेरी पहली ऐसी एक ड्रेस थी जो मैंने अपनी मन से और दिल से बनाई थी और जिसको बनाने की बनाने में काफ़ी मुश्किल भी आई थी और उसको बनाने के बाद मतलब ऐसा लगा था कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं कुछ बना भी सकते हैं अपने दम पर मैंने उस चीज़ को बनाने में मतलब किसी की मदद नहीं ली थी अकेले ही उसको बनाया था और सब से उसके जो नीचे का घागरा है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी बहुत ही ज़्यादा जब वो ड्रेस बन कर तैयार हुई मेरी फ्रेंड ने उसको देखा तो उसकी काफ़ी तारीफ़ करी थी और वो ड्रेस की फोटोस मैंने काफ़ी जगह भेजी भी थी जिसकी वजह से अब मुझे काफ़ी ऑडर्स भी मिलते हैं वो डेस बनाने के काफ़ी लोग भी आते हैं मेरे पास तो उस चीज़ की वजह से मतलब मेरा काफ़ी नाम भी हुआ और मेहनत भी लगी तो उसकी वजह से का मल्लब मतलब फिनिशिंग भी अच्छी आई है काम भी अच्छा हुआ है और जिसकी वजह से मेरी बहुत तारीफ़ भी हुई है